नमस्ते सर हमको आपके यहाँ से ना कई सारे टिपिन्स और पेंसिल रबर कॉपी नोटबुक वगैरह चाहिए थी ठीक है आपके पास अवेलेबिल हैं ठीक है क्योंकि एक अनाथ आश्रम में हमको कई सारे टिपिन्स और पेंसिल रबड कई सारे बच्चों को देना है तो उसी वजह से हमको हमको चाहिए था ढेर सारा चाहिए था तो आपके पास बहुत सारे टिपिन्स कलर पेंसिल जितने भी सामान है मिल जाएँगे तो हमको ढेर सारा लेना है तो प्राइसेज़ प्राइस कितना आप लगाएँगे एक टिफिन का या जो भी कुछ है

ठीक है तो हमको क हमको बहुत सारा चाहिए था क्योंकि अनाथ आश्रम में काफ़ी सारे बच्चे हैं ना तो उन्हीं के लिए चाहिए था कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें ही चाहिए थी तो हाँ और कॉपी ठीक है तो क्या आपके पास बैग वगैरह भी उपलब्ध है

ठीक है अच्छा अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए ताकि जल्दी वह टूटे ना खराब ना हो क्योंकि बच्चों को देना है फिर बच्चों का दिल टूट जाएगा खराब चीज़ें मिलेंगी तो हाँ ऐसा ही चाहिए था सर तो ठीक है ठीक है तो फिर हम ढेर सारा लेंगे तो उसका प्राइस आपको कम करना पड़ेगा फिर हाँ और कुछ और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए हाँ ठीक है अगर आपका सामान एक बार अच्छा रहेगा तो हम बार बार आके आपसे सामान खरीदेंगे टिफिन्स हुआ बॉटल हुई कोई भी चीज़ कोई भी सामान बच्चों की बच्चों वाली तो हम बार बार आपके पास चले जाएँगे अगर आपके पास से अच्छे दाम में और अच्छी चीज़ें अच्छी सामान अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा तो हम फिर बार बार आपके दुकान पर आएँगे सामान लेने के लिए हमको चाहिए था यही दो दिन के अंदर में चाहिए था थोड़ी ज़्यादा मात्रा में हमको चाहिए था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इसी वजह से ठीक है तो सारे समा तो सारे समान यह पढ़ाई लिखाई वाले है आपके पास उपलब्ध हैं ना ठीक है सर हम आएँगे आपके पास दो दिन बाद तो आप बता दीजिएगा